रिमोट आनी आयसोलेटेड एरियास म्हणजे एक गांव त्या गांवा शहर त्या गांवा पासून लांब आसता त्या शहरा पर्यंत भुरगो किंवां मनीस इजिली पावो शकना अशे जे गांव आसतात त्या गांवांनी जी लोक आसात ते गांवचे ते गांवचे लोक तितले एरियेंत आसतात आनी ते तांकां जर एनटरटेमेंट खंयची जायी जाल्यार तांकां स्पोर्ट्स हीच एक एनटरटेनमेंट दिवपाची एक माध्यम आसा कारण गांव एक एक अशे मोड मोटे डिस्ट्रीक आसतात तितून गांव हे शहरा पासून खूब लांब आसल्या कारणान थंय मोबायल टॉवर नासता टीवीचे सिग् सिग्नल पावना अशें कंडीशन आसता आनी ते गांव हे दुर्गम अशा डोंगर भागान आसतात आनी त्या त्या भागांनी हे मोबायलाची कनेक्टिविटी नासता टिवीची टिवीचे सिग्नल्स पावनात आनी अश्या ठिकाणी एनटरटेमेंट हे गेम्सा थ्रूच मनशा कडेन पावू शकता आनी हे जे पारंपारीक आमचे गेम्स आसतात कबड्डी खो खो लंगडी लगोरी हे गेम जर मनीस खेळपाक लागलो जर ते भुरगें आसत जाल्यार हे गेम खेळूं शकतात आनी जर मनीस होम मोटे मोटे मनीस आसात ते मनीस वेगवेगळे प्रकारचे दुसरे गेमी खेळूं शकतात फॉर एग्जाम्पल वॉलीबॉल खेळूं शकतात व्हॉलीबॉल ही अशी अशी गेम आसा की एक पंदरा पंदरा लोक जमले जाल्यार ते खंयच्या टायमार एक बॉल घेवन नॅट आनी बॉल घेवन ते गेम खेळूं शकता आनी ती गेम खेळ्ळ कारणान घरांचें जें टेंन्शन आसता जर तांकां कसलेंय टेंन्शन आसा घराचें जर तांकां आनी कसलें टेंन्शन आसा जाल्यार गेमी ते ग्रावंडार जे टायमार येतात आनी बॉल आनी तेंचो संपर्क जाता गेम आनी तेंचो मनशाचो संपर्क जाता त्या टायमार ताका तेजो मायंड असो चेंज जाता की तो घरांतले सगळे आपलें जे दुख्ख आसता तो सगळीं दुख्खां विसरता आनी तो एटोमेटिकली एन्जॉयमेंटाच्या स्टेजीन येता आनी ताका मजा मजा दिसता ताका आनंद मेळटा तो बाकिच्या लोकां वांगडा मिक्स जावनक सुरवात करता आनी तो खेळटा खेळटा ताका कळत ना की आपल्याक बाबा कसलेय स्ट्रेस आसलो आपणक कसलें टॅन्शन आसलें तो स्ट्रेस फ्री जावंक लागता आनी हें ताका अनपेक्षीतपणान तेज्यान मायंडान हें घडोवन ला घडोवन वयता तेज्या खातीर आयज सगळ्या ते रुरल एरियेचे लोक जे आसतात ते ग्रावंडार येवन भायच्या निसर्गा निसर्गनम्य वातावरण वातावरणान येवन हे गेम वेगवेगळे तेंच्यांनी खेळोंक जाय तरच तांकां ताचो फायदो जातलो ते आपूण खंय तरी सिटी एरिया पासून लांब आसा हे तेंचें दुख्ख आसा ते कमी जातले कारण आयज सगळे कडेन रोड्स हे मोट्या मोट्या डिस्ट्रीकांनी पावं शकना आनी त्या कारणान ते रुरल एरियच्या मदीं हे लोक सगळे पडलेले आसात आनी तांकां हे वेगवेगळे गेम्स आसात ते तेंचो एक भाग जावन गेल्लो आनी तेंच्यानी तें गेम खेळकच जाय तरच तें एनटरटेनमेंट तेंचें मेळटलें तांकां आनंद मेळटलो तेंचें मन मन शांत जातले तांकां तेजो फिजीकल बेनिफिटय मेळटलो तेंचे हेल्दय बरें बरें उरतले आनी ते चडान चड आयुश्य बऱ्या प्रकारान जगो जगो शकतले